میں محمد اسماعیل شاداں میرا تعلق مئو ناتھ بھنجن سے ہے اس وقت میں مدرسہ حنفیہ اہل سنت بحر العلوم میں ایز اے ملازم کام کر رہا ہوں ایز اے ٹیچر لیکن میرا پس منظر بہت ہی عجیب و غریب رہا ہے وہ یوں کہ بچپن تو مئو میں ہی گزرا پھر اس کے بعد جب تعلیمی ذوق بڑھا تو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مئو سے باہر نکلا لیکن گھر کا ماحول میرا بہت ہی پسماندہ ماحول تھا میرے والد میری والدہ میرے دو بھائی بہت کم پڑھے لکھے تھے والد صاحب تو پانچ تک پڑھے تھے والدہ بالکل نہیں پڑھی لکھی ہیں بھائی بھی ہیں ایک بڑے بھائی تو انہوں نے صرف تین یا چار تک پڑھا ہے اے جو سیکنڈ بھائی ہیں انہوں نے آٹھ تک تعلیم حاصل کی لیکن میرے والد صاحب کو مجھ سے اور میری ایک بہن ہیں جن کا نام زہرہ جمال ہے ہم دونوں سے بہت مطلب لگاؤ تھا کہ ہم لوگ دینی تعلیم حاصل کریں اس کے لیے مدرسہ بحر العلوم میں میں نے پرائمری میں داخلہ لیا اور یہاں پر آٹھ تک تعلیم حاصل کی پھر اس کے بعد منشی مولوی یہاں سے کیا پھر اس کے بعد عربی اول عربی دوم اور عربی سوم یہاں میں نے تعلیم حاصل کی پھر اس کے بعد مزید تعلیمی پیاس بجھانے کے لیے میں بستی گیا مدرسہ دارالعلوم علی میاں جمدا شاہی میں وہاں عربی سوم میں میرا داخلہ ہوا اور چار سال میں وہاں پہ رہا پھر عالمیت کی دستار وہاں سے لی اور ایک سال کے لیے سن دو ہزار چار میں میں وہاں گیا بنارس مدرسہ غوثیہ حنفیہ غوثیہ میں ایک سال وہاں رہا اور دو ہزار پانچ میں میں پھر وہاں سے علی گڑھ گیا اور وہاں سے میں نے گریجویشن کیا اور پھر اس کے بعد جے این یو کا میں نے ایم اے کا ٹیسٹ دیا وہاں سلیکشن ہو گیا تھا لیکن قسمت میں کچھ اور لکھا تھا واپسی پھر مئو ہوئی اور دو ہزار نو میں میں نے مدرسہ حنفیہ اہل سنت بحر العلوم کو جوائن کیا اور تب سے لے کر کے آج تک یہیں پر میں ایز اے ٹیچر کام کر رہا ہوں گھر کا ماحول بہت ہی پسماندہ تھا کاروبار کوئی بہت بڑا نہیں تھا ساڑی کا ہی مئو میں کاروبار ہوتا ہے تو اسی سے ہم لوگ جڑے ہوئے تھے والد صاحب ہیں تو وہ کوئلہ کا کام کیا کرتے تھے ہمارے ایک بھائی ہیں جو سب سے بڑے والے ہیں وہ میکینک تھے تو وہ اس کا کام کرتے تھے مطلب جیسے تیسے گھر کا خرچ حد تک چلتا تھا اور ہماری جو بہن ہیں وہ وہ بھی مدرسہ سے تعلیم حاصل کیں اور اس کے بعد جب تھوڑی سی فراغت ہوئی تو مزید جو دو بہنیں تھیں سب سے چھوٹی والی تو ان دونوں کو پھر ہم لوگوں نے اسکول میں ایڈمیشن کرایا اور وہاں سے ایک نے گریجویشن کیا اور ایک نے ایم اے کیا اور اس وقت قریب قریب تمام بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں تینوں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں سب لوگ اپنے اپنے پریوار میں بہت خوش ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ اب والد ہمارے درمیان نہیں رہے والدہ ہیں اور اب مزید ہم لوگوں کی کوشش یہ ہے جو بھی ہماری بھابھیاں آئی ہوئی ہیں وہ سب تعلیم یافتہ ہیں اور ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ اب ہم سب اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں تاکہ گھر کا ماحول اور بہتر ہو سکے اور یہ اب تعلیمی دور ہے اور ماڈرن ایجوکیشن کا دور ہے تو خیر اس کے ساتھ ہی ہم کو چلنا ہوگا تاکہ ہمارے بچے آنے والے اپنی لائف میں بہتر سے بہتر زندگی گزار سکیں اور تعلیم کے میدان میں بہتر سے بہتر کام کر سکیں